राजस्थान में बहुत सारे मनोरंजन के नाईट लाइफ के बहुत सारे स्थान है जहाँ हम हमारे परिवार के साथ दोस्तों के साथ हमारा समय वहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं जैसे की जल महल है जल महल की अगर हम बात करें तो जल महल के वहाँ रात में जो रौशनी होती है जो वहाँ पर सुंदरता होती है चारों तरफ़ वो बहुत अच्छी लगती है और आसपास वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जगह है जहाँ देखी जा सकती है भ्रमण किया जा सकता है उसके अलावा जैसे कि आमेर का जो किला है वहाँ पर लाइट शो होता है तो जो रात में जो लाइट शो होता है वह भी दोस्तों के साथ करने में बहुत मज़ा आता है और यहाँ पर डांस के लिए नाचने के लिए यहाँ पर क्लब बने हुए हैं वहाँ पर भी हम नाईट लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों के साथ वहाँ पर जाके हमारा समय व्यतीत कर सकते हैं आंनद ले सकते हैं और इसके अलावा जयपुर क्षेत्र में नाहरगढ़ है नाहरगढ़ में बहुत सारे लोग जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कुछ समय पहले मैं मेरे मित्रों के साथ नहारगढ़ किला गई थी जहाँ पर उस किले में काफ़ी अच्छा रात में पूरा जयपुर दिखाई देता है और दोस्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर हमारा समय व्यतीत करने के लिए तो बहुत सारी ऐसी मनोरंजन और नाईट लाइफ स्थल हैं जहाँ हम हमारे परिवार और दोस्तों के साथ काफ़ी मनोरंजन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं और अगर आमेर के अलावा बिरला मंदिर है वहाँ भी हम हमारे परिवार के साथ जा सकते हैं उसके अलावा हम म्यूज़ियम जा सकते हैं और बहुत सारे यहाँ उद्यान उद्योग बने हुए हैं तो उद्योग में हम हमारे परिवार के साथ बच्चों के साथ जाके मनोरंजन कर सकते हैं घूम सकते हैं और सवेरे सवेरे जैसे कि मैं थोड़े समय पहले मैं मेरे मित्रों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी तो ट्रैकिंग पर जैसे गलता गेट हैं वहाँ पर हम जाते हैं जंगलों के रास्ते से तो वो भी एक अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत भिन्न और अच्छी एक यादगार ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे जीवन में करते हैं और ट्रैकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं महीने में एक बार या दो बार मेरे मित्रों के साथ मैं ट्रैकिंग पर जाती हूँ और बहुत आनंद उठाती हूँ मनोरंजन करती हूँ और मेरे लिए राजस्थान में जो मनोरंजन और नाईट लाइफ जो स्थल है वो यही सब हैं आमेर जल महल नाहरगढ़ ये सारी जगह यहाँ जयपुर में मनोरंजन के स्थल हैं